की हाल औ केशव हमहूँ ठीक छिअ सुनलिए हँ कहाँ अपना दुनू गोटा तऽ पटनेमे पढ़ाइ करै छिए हम तऽ बस हँ तऽ अहाँ सबके बिहारसँ छिए बहुत नीक चलैए हम जेनरल कम्पटिशनके तैआरी कऽ रहल छिअऽ

हमर तऽ घर वैशालीसँ पड़ै छऽ हँ हमर सबके लग कि कहलिए हँ मैथिली अहाँ कहि देबै नीक बाजै छिए हम हमरा शौ हमरा सबके शौक होइए अहीँसबके मैथिली बाजैके बिहारमे तऽ मैथिली बहुत नीक बाजै हमरा सबतऽ मगही बाजै छिए हँ अहाँ सबके सुनलिए सुनलिए बिहारमे बाप रे बाप मैथिली बहुत नीक बाजल जाइ छै हँ मगही सब ओतेक हँ

ओ तेँ हम कहलिए जे हँ हम हँ हमरा भेलै कि हमरा रूमके बगलमे छै केशव भइआ जाइ छिए एकबेर भेँट करै छिए हमहूँ मैथिली बाजै छिए दुनू आदमी जाइ छिए बिहारी छिए बाबू हँ हँ हँ हँ तेँ ने नहि हमरा तऽ मघिएटा अहाँ सबके हँ हिन्दी हँ हिन्दीसँ अहाँ

हुँ आउ दरभङ्गासँ दरभङ्गा तऽ शुद्ध मैथिली लोक बाजैए हँ हँ संस्कृत तऽ बाजले जाइ छै एरिया सबमे संस्कृत महिषी भऽ गेल दरभङ्गा भऽ गेल ईसब तऽ गाँव अपना नामी गामी अइ हँ हँ नहि इङ्गलिश तऽ नहि बाजै छै ओना बेसी पढ़ल लिखल इङ्गलिश बाजबै ने करत मैथिली बाजैत संस्कृत बाजैए उर्दूओ बाजैए अपनासबमे आओर मोहम्मडनसब उर्दू बाजबे ने करतै औ मुसलिमसब अपन ओकर लैँग्वेज उर्दुए ने छिए अहाँसब जेना ब्राह्मण छिए अहाँसबके मैथिली आओर संस्कृत भेल भेल ने एना हमसब वैशालीमे मगध भेलै एनाहिए सबके लैँग्वेज अलग अलग रहै छै हँ कहलिए भइआ छै दुनू आदमी भेँट करै बगलेमे छेबे करलै तऽ बहुत दिनसँ हम हमर विचार होइत रहै जे एक बार भइआसँ पूछलिए कि भइआ कतौका छिए तऽ कहलक हमरा भइआ दरभङ्गाके छिए कहली बाप भेँट तऽ करना चाही हमरा बहुत लेट करि देलिए भेँट करैमे हँ आओर सब तऽ ठीक छऽ ठीक छऽ हमे जाइ छिअ यहाँसँ ठीक ठीक